जीअं त ज़िंदगीअ में मतिलबु ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे मतिलबु जेतिरो ज़िंदगीअ मां चवंदा आहिनि न जियो सिख त इहे उहा ई थी वई आहे लॉकडाउन खां पोइ मतिलबु ॾाढो कुझु माण्हुनि में फ़र्क़ु अची वियो आहे ज़िंदगीअ जे रहणु सहण में हर चीज़ में सभिनी खां वधीक ॿारनि जी पढ़ाइयुनि में असांजी जेकी शिक्षा उहा उन में हाणे जीअं हूंदो हुओ ऑनलाइन निकिरी वई पढ़ाई अॼु ऑनलाइन में हिकु प्रकार छा आहे की हर चीज़ कुझु फ़ाइदा बि हूंदा आहिनि त नुक़सान बि हूंदा आहिनि इन जा फ़ाइदा ॾाढा ज़्यादा आहिनि ॾिसो वञे त अॼु ॾाढो ज़्यादा मतिलबु हर माण्हूअ खे ॾाढो सुखु मिलियो आहे जीअं ॿार खे अॼु असां कंहिं ॿारनि खे जीअं न करे सघंदासीं भई एॾी वॾी वॾी कंपनी कोचिंगियूं आहिनि स्कूल आहिनि वॾा वॾा स्कूल हुआ असां ॿारनि खे घर ॿाहिरि मोकिलण में भउ थींदो हुओ की असां ॿारनि खे कीअं एॾो परिते मोकिलींदासीं भई हीअ कोचिंग पढ़ाइण लाइ असां ॿार घर मां नथा कढी सघूं लेकिन ऑनलाइन खां पोइ मतिलबु घर वेठे असां हिननि खे वॾी वॾी जेके कोचिंग आहिनि असां घर वेठे उन्हनि खो फ़ाइदो था खणी सघूं असां ॿारनि खे क्लासिस ॾियारायूं जंहिं सां ॿारनि कड़ी करे उहो क्लासिस वठी टॉप क्लास ते अची विया आहिनि सुठा रिज़्ल्ट आणणु ऐं ॿी ॻाल्हि एॾी नॉलेज थी विया आहिनि उन्हनि खे पढ़ाईअ जे अलावा अञा ॿियनि कोर्स बि ऑनलाइन जे द्वारा नया नया कोर्स सिखी वठनि ॿारनि घरु वेठे कंप्यूटर लाइ जेके असां ॿाहिरि न पिया मोकिले सघूं भई विदेश न मोकिलींदासीं सुभाणे कंहिं भव खां पंहिंजी

उन्हनि खे त ॾिनो असां में बि ॾाढो फ़र्कु पहिजी वियो आहे अॼु असां घरु वेठे इंग्लिश सिखी वती भई ऑनलाइन क्लासिस जे द्वारा ड्रेस जो मैटिरियल जीअं उन्हनि जी क्लासिस में भई असां न वियासीं त सिलाई जो सिखी वतो आहे ड्रेसियूं पंहिंजी सिबण त ॾाढो कुझु फ़र्क़ु पहिजी वियो आहे त इहा आहे की ऑनलाइन जो ॾाढो ज़्यादा फ़ाइदो आहे पर हिकु प्रकार इहो बि ॾिठो वञिजे की इन जो कुझु नुक़सान बि आहिनि अॼु ॿारनि जो जीअं आहे ऑनलाइन परिक्षा पढ़ाइण जे द्वारा ॿारनि खे हथ में मोबाइल मिली विया त जेतिरो टाइम ॿार इन खे यूस कयो आहे सुठो त ॾाढो सुठो लेकिन कंहिं कंहिं ईअं अॼु ॿारनि खे बिना मोबाइल जे निंड बि नथी अचे खाइणु पीअण जे खां पहिरो अॼु पहिरो ॿार मोबाइल था खणनि जॾहिं कोई कमु कराइणो आहे कुझु बि करिणो आहे त ॿारनि खे पहिरो मोबाइल में ॾिसी पोइ ई उन्हनि खे ॿियो कम थो करिणो पइनि पोइ था ॿुधनि त ओवरऑल इहो थी वियो आहे की अॼु असांखे इन जो ऑनलाइन जो लॉकडाउन खां पोइ ॾाढो ज़्यादा फ़ाइदो थी वियो आहे जंहिंजो फ़ाइदो हर वॾे नंढे सभिनी खयो आहे